किसानों की आत्महत्या को रोकना आम बात नहीं है वैसे देखी जाए तो क्योंकि बड़े लोग किसानों को क़र्ज़ देकर के क़र्ज़दार बना देते हैं और बड़े बड़े लोग उनको पैसे के लिए दबाव डालते हैं तो किसान कहाँ से इतना पैसा लाए तो उसी कारण लोग आत्महत्या करने का सोचते हैं और अपना खुद आत्महत्या कर लेते हैं तो उनको रोकने के लिए हमारे गाँव क्षेत्र में ऐसा कोई परामर्श नहीं है और हमारे गाँव में आत्महत्याएँ गाँव में ज्यादा होती हैं क्योंकि किसान क़र्ज़ में हो जाता है तो वो आत्महत्या करने की सोचता है और जो किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसका परिवार जो है उसके लिए खाना पीना तक मुश्किल हो जाता है जो किसान दूसरों के लिए अनाज उत्पन्न करता है और उसी का परिवार अनाज के लिए तड़पता है जब उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता है तो किसान परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल का कार्य होता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर किसान आत्महत्या कर ले तो उसको परामर्श केंद्र तक पहुंचाते पहुंचाते समय लग जाता है किसान की आत्महत्या हो जाती है हमारे यहाँ पे कोई ऐसा परामर्श केंद्र नहीं है